आच्चा आङो बिफां गायोब्ला बिफां गायनायनि थाखाय आङो आंनि लकेलनि जे हा बेखौनो बाहायो मानो ना जोंनि बे ओनसोलनि हाया हासार गोनांखा भारमिकमपस्टखा आरो बेनि बागैबो आङो बे गोबोर हासार बेखौबो बाहायनाय जायो बे गोबोर हासारखौहाय गोथांखौ नङा जायनेखि हासारआ कमपस्ट जाखानाय सेवखानाय बे हासारखौ बाहायो मानोना जोंनो बिफाङा देरनांगौब्ला जोंनो हासार नांगौ जायो बिनिखायनो आङोहाय बे बिफांनि सेर सेरावहाय जे गोबोर हासार बेखौ होयो आरो लोगोसे बिफांआ जाहाथे मोजाङै गोख्रों जायो बेखौ नोजोर होनानै आङो बे बिफांनि जे सेरनि हाग्राफोर बेफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै होयो जाहाथे बिफाङा हाग्राफोरजों जे नस्थ' खालामजाया जों मिनथिखागौ जे दा आं मिनथिखागौ जे जोंनि हाया ओरैनो हासार गोंनाखा ओंखायनो आङो खालि बेल' बे गोबोरनि हासारखौ बाहायो जाहाथे बिफांआ देरनायावहाय बोलो मोनफायो